میں نے حال ہی میں ایک اسکرو ڈرائیور خریدا ہے اور میں مسلسل اس کی پرفارمنس اور معیار سے مکمل طور پر متأثر ہوں یہ ٹول میری ٹول کٹ کی ایک ضروری اضافہ ثابت ہوا ہے گھر کے ارد گرد مختلف کاموں کو بہت آسان بناتا ہے اسکرو ڈراور کی آرگنومک ڈیزائن نے مجھے مطمئن دیا کہ میں بغیر تکلیف کے طویل مدت تک کام کر سکتا ہوں ہنڈل مضبوط اور مت مؤثر معیار کا ہے جو میرے اس کی مضبوطی پر اعتماد دیتا ہے جو اسکرو ڈرائیور واقعی مخصوص بناتا ہے وہ یہاں کسی کچک کی سرزری کرتا ہے مختلف تبادلہ پذیر بٹس کی تشکیل مجھے مختلف پروجیکٹس کے منظم کرنے کی اجازت دیتی ہے فرنیچر تختیف کرنے کے لیے کرنے سے لے کر الیکٹرانکس کی مرمت تک مجھے اس مقناطیسی خصوصیت کی قدر کرتا ہوں جو بٹس کے مستقلیت سے جگہ پر رکھتا ہے استعمال کے دوران کسی بھی تنگی کو روکتا ہو